ہمارے یہاں گاڑی بہت چلتا ہے ہم سب کو جیسے کہوں جانا ہو تو ریزرو کرتے ہیں اس میں بہت سارا پیسہ لگ جاتا ہے بنا ریزرو کرے ہوئے لائن والی گاڑی سے ہم سب جاتے ہیں سنگل یا دو گوٹ اس میں کم پیسہ میں ہم چلا جاتے ہیں بڑھیاں سے بڑھیاں اور ریجو میں ہم سب کو پیسہ بہت دینا پڑتا ہے اور ریزرو میں ہی رہتا ہے کہ ہم سب کو گھر سے لے جاتا ہے تو گھر پہ چھوڑنے اور اس میں تھوڑا دور چلنا پڑتا ہے تھوڑا دور پہلے اتار دیتا ہے اس میں اس لیے دقت ہمارے یہاں پہ ہی ٹیمپو چلتا ہے اسکارپیو چلتا ہے بیٹری رکشا چلتا ہے ٹیکسی چلتا ہے الٹو کا چلتا ہے اس میں سے ہم سب کو سواری والا سب گاڑی بیسی طرح ہمارے یہاں بیٹری رکشہ اور ٹیمپو یہ سب بہت سواری کو ڈھوتا ہے اور ٹیکسی بھی بڑھیا ڈھوتا ہے اور اولا بھی چلتا ہے ہمارے یہاں پر بھی اولا اولا بہت بڑھیا سویدھا کے لیے ہم سب کو بہت بڑھیا چیز ہے اولا اولا گاڑی کہوں پری بک کر کے ترنت چل دیتے ہیں